हां कृषि करने टाइम हम अनेक औज़ारों का उपयोग करते हैं जैसे फावड़ा कोदाली दांत्रा खुरपा आदि जैसे ट्रैक्टर हल है काफ़ी हैं जिनका हम औज़ारों का कृषि करते टाइम उपयोग करते से मोटर से पानी देते हैं और हम बिजूका लगाते हैं दवा देते हैं और काफ़ी औज़ार हैं जिनसे हमें काफ़ी मदद मिलती है कृषि करते टाइम और सबका उद्देश्य अलग अलग है खुरपा से निराई जाती है दांतले से काटी जाती है ट्रैक्टर से जुताई की जाती है बीज बोया जाता है इसलिए सभी के उद्देश्य अलग अलग हैं और सबकी पूर्ति होती है